हेलो हँ हँ ओ ओ गोपालजी छिए अहाँ अच्छा अच्छा अच्छा हँ हँ ठीक ठीक अइ हालचाल हँ

अच्छा की करबै से कहिऔ ने बाल बच्चा पढ़ैए एतेक क्राइसिसमे रहै छी आ घरो अङ्गना तऽ अहाँके चुइए रहल अइ ओहो सब ठीकठाक नहि करा दै छी तऽ क्राइसिसमे छी तऽ हम अहाँके कतऽ सँ पैसा दिअ देबे करब हैत तऽ निश्चिते रूपसँ देब आ तऽ चुबैए कोनो सबपर चुबैए कखनो कऽ तऽ एते एहिबेर पानि पड़ल हँ जे कखनो कऽ बीचोमे पड़ैए चुबैए बिछाओनपर नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि ई बात हम ई बात कोना कहू अहाँके पैसा राखने छी तेँ हम नहि किछु कहै छी लेकिन छै छै छै दिक्कत छै आबिकऽ देखि लिऔ ने पैसा नहि देब तेँ नहि बजबै छी हँ हँ हँ हँ ठीक करबा लेबै तऽ हमरा हँ तऽ हमरा पैसा हैत तहन ने ठीक कराएब तहन तऽ अहीँके देने रहितहुँ अच्छा एकटा एकटा एकटा एकटा बड़ी सुन्दर लागल जे अहाँ ई बात कहलहुँ तऽ अहाँके जे पैसा देबऽ पड़त हमरा तऽ हम अपने ई सब चीज करबा लै छी अहाँ अपन ओहिमे किरायामे काटि लेब से से हेतै ने हँ हँ हँ

हँ हँ मोबाइलमे देखने रहिए देखने रहिए यूज तऽ नहि केने छिए देखै छिए भेटैए कि नहि सुपौलमे अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा निश्चित निश्चित हँ ठीक छै वएह दुआरे जे एहिबेर तऽ बारिश बहुत ने भेल तऽ बारिश भेल ओहि दुआरेसँ नहि पानि तानिके दिक्कत नहि अइ पानिके दिक्कत नहिए अइ वएह चुबैए तकर बड़ी कष्ट होइए

हँ बिजली बिल तऽ हम दै छिए टाइमपर दै छिए हँ हँ नहि नहि बिजली बिल तऽ हम कऽ दै छिए अहींँके अहींँके हँ अहीँके नहि दऽ पाबै छी तऽ बहुत माफ करब हँ हँ हँ हँ हँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक छै ठीक छै धन्यवाद